मैं खुशहाल विशकर्मा बात कर रहा हूँ आपकी कंपनी की गाड़ी को मैंने बुक किया था जाने के लिए आपकी गाड़ी के ड्राइवर द्वारा गाड़ी आधे घंटे की देरी थे मेरे पार आई और आपकी गाड़ी में बैठने के लिए सीट भी अच्छी सी उपलब्ध नहीं थी सीट फटी हुई थी और इसी के साथ आपकी यहाँ की गाड़ी में ए सी भी काम नहीं कर रहा था गर्मी के समय ड्राइवर द्वारा ट्राफिक के रूल को भी फॉलो नहीं किया जा रहा था अधिक स्पीड पे गाड़ी को चलाया जा रहा था और गाड़ी में किसी प्रकार की मेडिकल फर्स्ट ऐड बॉक्स भी नहीं था इस प्रकार आप कस्टमर को किसी प्रकार की असुविधा थोड़ी दे सकते हैं आपको आपकी कंपनी के वाहन को बेहतर से बेहतर बनाने की आवश्यकता है जिससे आप कस्टमर को बेहतर से बेहतर सुविधाएँ समय पर उपलब्ध करा सकें